نوزائیدہ بچے کے لیے پہلے سال کے دوران مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے جیسے بچے کا نام رکھا جاتا ہے ماں باپ کو بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے اور اس کے معنی بھی اچھے ہوں جو بچے کے کے نام اور عدد دونوں بچے پر اثر کرتے ہیں سر مونڈا جاتا ہے ختنہ ہوتا ہے اگر وہ ایک مسلمان لڑکا ہے تو